مہاراشٹر میں دیکھنے کے قابل غیرمعروف دور افتادہ مناظر بہت سے ہیں جیسے میتھیر جسے ماتھے ران کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کشمیر ہے جو مہاراشٹر میں واقع ہے یہ جگہ جنگلی مناظر پہاڑوں کا منظر اور خوبصورت مواقع کی کی وجہ سے مشہور ہے کامشید یہ ایک خوبصورت قصبہ ہے جو پونے کے قریب واقع ہے اور یہاں پر پرئے پیراگلائیڈنگ کے مواقع دستیاب ہیں یہاں پر ہائیکنگ بھی ہوتی ہے گھلوٹی ایک سیری طبعی جگہ ہے جو مہاراشٹر کے تھین دسم کونٹی میں واقع ہے یہاں کا ماحول خوشبودار ہوتا ہے جس میں پہاڑوں کے مناظر اور خود خریداری کرانے کے مواقع بھی شامل ہیں